हमरा डान्स बड़ पसन्द अछि यऽ जे हम अपना किनको शादीमे डान्स कए रहल छी तऽ हमरा रोज डेली कए रहल छी हमरा बहुत पसन्द यऽ डान्स हम अपन कए रहल छी आब इसकुलमे डान्स होइया भाग लै छी ओइमे हम बहुत मन खुश रहै यऽ तऽ हम ओइमे अपन भाग लए कऽ डान्स कए रहल छी अपन देख रहल छी डान्स बहुत मस्त हमरा लागैय बहुत पसन्द हमरा डान्स यऽ हम अपन रोज डेली अथीमे अपन कए रहल छी जे साथमे याद रहै यऽ जे नहि ओइ दिनमे ओ तारीकमे हम अपन डान्स केने रहूँ तऽ हम अपन याद दुआरे करै छी इसकुलमे भाग लए लै छी अपन करै छी डान्स घरोपर किनको शादी बिवाह रहैया तऽ हम अपन डान्स कए रहल छी अपन करै छी सब आदमी अपन डान्स करलु सब अपन रहल साथ सङ्ग साथी सब हम अपन कयलहुँ डान्स अपन कयलाके बाद अपन याद रहल बादमे फेनो देखलहुँ डान्स केहन भेल नहि भेल देखै छी तऽ बहुत मस्त डान्स होइए अपन देख रहल छी डान्स बहुत बढ़िआँ भए रहल यऽ तऽ हम अपन करै छी जेना भैयेके शादी या मुरन बिवाह कोनो एहन चीज रहल तऽ हम अपन देख रहल छी तऽ करै छी डान्स तऽ हम अपन कयलहुँ कयलाके बाद फेनो अपन देखलहुँ बादमे मोबाइल जे केहन डान्स भेलै नहि भेलै कैमरा विडियोमे या टी वी मे लगा कऽ कैसेट देखलहुँ बहुत मस्त डान्स होइ यऽ अपन करै छी बादमे अपन देखै छी तऽ ओइमे समय बीत जाइए देखैते देखैतेमे